साढ़ा उधमपुर डिस्ट्रिक बिच्च जेह्का लोक जिमींदारी दा कम्म करदे जिम्मेवा जिमींदारी दा खेती बाड़ी दा कम्म करदे तां ओह् इ'यां साढ़े जेह्ड़े चावल होंदे गेंहू जेह्दा अट्टा बनदा मक्कां होंदियां जेह्दे टोड्डे बनदे होर बड़ी सारी चीजां न दाल लांदे लोक होर प्लांट्स होंदे बड़े जैदा जम्मू डिस्ट्रिक बिच्च एह् जेह्ड़ी खेती बाड़ी होंदी ओह् बौह्त जैदा प्रोडक्ट प्रोडक्ट लगदे जेह्ड़े होर बी बाह्रले देशें जंदे जेह्ड़े लोक बेचदे घरा अपने घर उ'नें जेह्ड़ी ओह्दे बिच्च पैसे कमांदे कि साढ़ा जेह्ड़ा असें जेह्ड़ा असें खेती बाड़ी दा कम्म कीता ओह् आपूं बी खंदे बोर बाह्र बी दिंदे लोकें कि बेचदे